हर कोई ॻाल्हाइणु पसंदि न कंदो आहे डांस हिकिड़े माध्यम आहे जंहिं सां पंहिंजूं भावनाऊं व्यक्त करे सघिजनि थियूं भावनात्मक अभिव्यक्ति ज़ाहिरु करण यां पंहिंजे तनाव खे परे करण जो हिकु सुठो माध्यम आहे डांस जीअं त तव्हां ॾिठो हूंदो त घर में कोई बि मंगल कारज हुजे त असां ॾाढो कुॾी कुॾी करे डांस कंदा आहियूं ऐं पंहिंजी ख़ुशीअ जो इज़हारु कंदा आहियूं तेज़ु हरकतूं ताक़त ऐं ख़ुशी ज़ाहिर करे सघनि थियूं जॾहिं कि धीमी गतीअ सां हलण वारियूं हरकतूं दुख या उदासीअ जूं भावनाऊं व्यक्त कंदियूं आहिनि जंहिं महिल हिकिड़ो कलाकार स्टेज ते मंच ते पंहिंजो डांस कंदो आहे त पंहिंजे भावनाउनि जूं जेके अभिव्यक्ति कंदो आहे पंहिंजे मुद्राउनि जे हिसाब सां त उन्हीअ सां दर्शक सिधो सिधो राब्तो करे सघनि था कि हाणे हू कहिड़ो भाव व्यक्त थो करे उदासीअ में जो थो व्यक्त करे या हू ॾाढो ख़ुशि आहे या हुन में वीरता जो भाव आहे या वातसल्य जेको उहो बि कलाकार ॾेखारे थो पियो इहे सभु जेके बि अभिव्यक्तूं ऐं जेके नव रस आहिनि उन नव रसनि जो इज़हारु पंहिंजे डांस जे माध्यम सां कंदो आहे कलाकारु ऐं उहो दर्शक ॾाढो आराम सां सुठी तरह सां उन्हीअ खे महिसूसु करे सघंदो आहे कि हाणे कलाकारु कहिड़ो भाव व्यक्त थो करे